جی ہاں میں ایک ایسے کامیاب کاروبار کی مثال پیش کرتا ہوں جو بہار کی دیہی کمیونٹی میں شروع کیا گیا اور بڑی کامیابی حاصل کی یہ نامیاتی کھاد اور سبزیوں کی کاشت سے جڑا کاروبار ہے کاروبار کا نام مثال کے طور پر ہریالی کسان گرو ضلع گیا بہار گیا ضلع کے گاؤں میں چند نوجوانوں نے مل کر زمین کے چھوٹے ٹکڑوں پر نامیاتی کھیتی شروع کی شروع میں وہ گاؤں کے روایتی طریقوں سے کھیتی کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے کیمیائی کھادیوں کھادوں کی جگہ گوبر کھاد ورمی کمپوسٹ اور جیو کھاد کا استعمال کیا ٹیکنالوجی کا استعمال موبائل ایپس سے فصل کی معلومات موسم کی پیشن گوئی اور قیمتوں کا پتہ لگائے گاؤں کی عورتوں نے پیکنگ بیج تیار کرنے اور کھاد بنانے کے کاموں میں حصہ لیا جس سے روزگار بھی بڑھا سرکاری اسکیموں کا فائدہ کسان کریڈٹ کارڈ اور پردھان منتری کسان یوجنا جیسے منصوبوں سے مالی مدد ملی چند سال میں یہ چھوٹا کاروبار پورے بلاک میں مشہور ہو گیا اب یہ گروپ دوسرے کسانوں کو بھی ٹریننگ دیتا ہے کئی نوجوان جو روزگار کے لیے باہر جا رہے تھے اب گاؤں میں ہی کام کر رہے ہیں